हां दिक्खो जी जि'यां कि साढ़े टूरीजम दे बारे च तुसें पुच्छेआ ऐ ते में सनान्ना चाहन्नां कि बड़ी खुशी होंदी ऐ कि साढ़े टूरीजम बिच मतलब डिस्ट्रिक्ट रियासी बिच साढ़े जम्मू कश्मीर च बडियां ऐसियां ऐसियां जगहां न जेहड़े लोकें गी पता नेईं ऐ इस बारे च कि एह्बी जगह इत्थै हैन जि'यां कि मतलब जम्मू दा गै कटरा पैहलैं कटरा दे बारे च गै में बोलना कि कटरा बिच सब तू बड्डी हैन माता वैष्णो माता बैष्णो ते जि'यां कि सारे कि पता कि बारां किलोमिटर पैदल यात्रा ऐ अजकल ते मतलब घोड़ा पिट्ठू पालकी बगैरा सब किश चला दा उत्थै हैलीकाॅप्टर धोड़ी ऐ बैटरी कार बी लग्गी दी ऐ उत्थै ते बहूत ही ज्यादा स्हूलियत होई गेदी इत्थै माता वैष्णो देवी गी मतलब यात्रियें गी आने ताईं ते दूजा नम्बर ते में अगर अपनी डिस्ट्रिक्ट बिच गै सनांऽ ते डिस्ट्रिक्ट बिच साढे जि'यां के मतलब कटरा दे कन्नै कोई पंज किलेमिटर दूर ऐ माता देबां माई लोकें गी इं'दे बारे च किश नेईं पता ऐ ते अगर कोई स्हानू पुछदा ऐ ते अस उसी सनान्ने कि माता ने मतलब कि जो लोग माता वैष्णो देवी नेईं जाई सकदे ओह् देबा माई 'दर्शन करगन मतलब ओह्दा बी उ'ऐ ऐ माता उऐ है ते ओह्दे बाद आई गेआ डिस्ट्रिक्ट रियासी दी गल्ल करचै तां रियासी कोला थोह्ड़ा कोई त्रीह् चाली किलोमिटर दूर ऐ बाबा शिबखोड़ी शिबखोड़ी मतलब उत्थै अगर मतलब में बोलना चांह् ते मतलब के शिबखोड़ी बिच बाबा शिब उत्थै न साख्यात रूप न जित्थै उत्थै इक रस्ता अमरनाथ गी बी जंदा ऐ इक मतलब स्वर्ग गी

ते बड़ी अच्छी जगह ऐ ओह् ते ओह्दे बाद फिर अगर मतलब जम्मू आह्ले पास्सै चलचै अस ते जम्मू आह्ली पास्सै इक कोल कंडोली माता ऐ जिसी माता दा पहला दर्शन आखदे न ते ओह्बी आखदे ना ओह्दे बाद मतलब हां अगर बोलना चाहंग ते बथ्हेरी ऐसी जगहां न जेहदे बारै मतलब लोकें गी पता गै नेईं ऐ कि एह् बी जगह इत्थै ऐ हून कटरा कोला अगर कोई लाई लैओ स्हाब कोई नब्बै किलोमिटर उप्पर माता सुकराला ऐ जेहदे बारै पढ़े अगर तुस गुगल बी करगे ओह् ओह्दा पता तुसें गी लग्गग कि माता सुकराला केह् ऐ ओह्दे लागै गै इक और माता ऐ जेहदा नां एह् बाला सुदरी में आखना कि में आपें एक्सपिरिंयस लेदा ऐ उत्थूं दा बहुत ही अच्छी जगह ऐ ते माता साख्यात प्रकट न उत्थै ते उद्धर जाओ इक बारी मत्था टेकी आओ ते थुआनू बी पता लग्गै में ते इ'यै चाहन्नां कि टूरीजम थोह्ड़ा एह्दे बारे च मतलब थोह्ड़ा जेहा इनेंगी दिखचै कि इद्धर बी डिबेल्पमेंट होनी चाहिदी ऐ लोकें गी पता होना चाहिदा कि एह् जगह है मतलब जरुर जाना चाहिदा ओह्दे बाद मचेल माता ऐ ओह्दी बी यात्रा हून चला दी ऐ इसलै चला दी ऐ ते मतलब जत्थे मतलब जंदियां उत्थै ते में ते चाह्न्नां कि सारे बंदे इत्थूं दा जान लोकें गी पता लग्गै कि जम्मू कशमीर बिच माता दा मतलब देबी देबतें दा बास ऐ ते अस प्राउड करने आं कि स्हानू माता रानी ने बहुत अच्छे जगह रक्खे दा के अस इत्थै रोहने जां जन्म लेआ बड़ी खुशी होंदी है कि माता रानी साख्यात इत्थै कटरा बिच बैठी दी ऐ ते अगर साढ़े इत्थै गुजारा चला दा ते माता रानी उप्पर गै चला दा ते ओह्दे बाद टूरीजम गी में इ'यै बोलना के टूरीजम आह्ले थोह्ड़ा एह्दे उप्पर करन जि'यां माता बैष्णो देबी ऐ ते एह्दे बिच श्राइन बोर्ड दा बड़ा बड्डा रोल ऐ बहुत अच्छा एहदे बिच इनें फेसीलिटियां दित्ती दियां न ओह्दे बाद मतलब यात्री गी बहुत ही ज्यादा स्हूलियत ऐट इत्थै ते ओह्दे बाद शिबखोड़ी बिच बी बड़ी अच्छी स्हूलियत अस हून जि'यां कि माता बैष्णो देबी ऐ एहदे च ते लाइब आरती बी चलदी ऐ इत्थै ते पूरे सबेरे शामी दौनें टाइम चलदी ऐ मतलब अच्छा ऐ शिबखोड़ी दी बी हून थोह्ड़ी चिरें बाद चली पौनी एह्दी बी आरती अमरनाथ बाबा ना ओह्दे बारेच बी दिक्खेआ होना तुसें दिखदे ओ कि लाइव आरती चलदी ऐ ओह्दी